हैलो हां जी में तुसेंगी किश घरेलू लाज दस्सी सकनी आंं जेह्ड़े साढ़ै ग्रांऽ बिच्च बरते जंदे न कि सिर पीड़ आस्तै जियां कि साढ़ै ग्रांऽ बिच्च इयां लाज करदे किश लोक पराने पराने जेह्ड़े स्याने स्याने लोक होंदे न ओह् साढ़ै बजुर्ग जेह्ड़े असेंगी दसदे हे जियां कुसै दे सिर पीड़ होंदी लस्सी होंदी न छाह् जिसी बोलदे लस्सी मक्खन आह्ली लस्सी जेह्ड़ी लस्सी होंदी ऐ मतलब जेह्ड़ी सरसों सरेआं होंदी सरेआं ओह्दे जेह्ड़े दाने होंदे नी उनेंगी कुट्टियै ओह् ते जेह्ड़ी लस्सी सरसों ते लस्सी जेह्ड़ी ऐ ओह् सिरै उप्पर लानी सिर दर्द जेह्ड़ी ऐ ठीक होंदी ओह्दे कन्नै होर होर बी केईं केईं घरेलू लाज करदे पर जेह्ड़े असें अजें बी इन्ना पता नेईं ऐ होर किश मतलब ओह्दे कन्नै सिर दर्द जेह्की रुकदी बी ऐ ओह् जेह्ड़े साढ़े घरेलू लाज न जेह्के बड़े अच्छे न ओह् ओह्दे कन्नै सिर पीड़ जेह्ड़ी ऐ रुकदी ऐ होर जियां कि ओह् लांदे त्रिम्बल होंदा न बूह्टा होंदा इक त्रिम्बल ओह्दे पत्तर जेह्ड़े होंदे न ओह्दियां जियां कुसै गी ज्यादा सिर दर्द होऐ ते ओह्दी कैप जन बनानी ऐ टोपी जन बनानी ओह्दी ओह् सिरै उप्पर रक्खनी ते उप्परा किसै कन्नै कपड़े कन्नै बन्नी ओड़नी ओह् बन्नी ओड़नी ते ओह् सिर सिर दर्द जेह्ड़ी ओह्दे ने बी घटदी ऐ होर जियां जियां कि जोरी जोरियै मलना सिरै गी तेल लाना इयां ठंडा पानी लाना मालश करनी सिरै गी जोरी जोरियै जेह्ड़ी ओह्दे कन्नै बी जेह्ड़े फर्क पौंदे होर बी केईं जेह्ड़ा घरेलू लाज जेह्के होंदे न सिरै दर्द दे साढ़ै जेह्ड़े कीते जंदे न